جی ہاں ہمارے علاقے میں بہت سارے تہوار ایسے ہیں جیسے عید ہے ہولی ہے دیوالی ہے محرم ہے بقرعید ہے ایسے بہت سارے تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں اور ہر طرح ہر طرف سے لوگ آنے آتے ہیں ہمارا تو فیمس علاقہ ہے پرانی دہلی جامع مسجد کا سبھی لوگ تھے وہاں پہ